शिक्षकमे बहुत बढ़लाके बावजूदो ईसब दिक्कत छै ई जे शिक्षकमे अभी बहुत बच्चा छै बहुत पाँच सओ छओ सओ बच्चा छै एहिमे दुइगो मास्टर छै दुइगो मास्टरसे कि होबाके यऽ ई जे दुइगो मास्टरसभ हइ एगो बड्ड मास्टर जे हइ से एगो पैँतिसगो विद्यार्थी सम्हारतै ओ बहुत बहुत तऽ पचासगो ओहिमे तऽ आबै छै चारि सओ पाँच सओ विद्यार्थी तऽ ओकरामे जे दुइगो मास्टरसे कि होइवला छै जइसे कि जाहिमे मास्टरके कनि होइके चाही मास्टरके तनखाह तऽ तनि बेसी होइ छै विद्यार्थीके तऽ किछु नहि भेलै बस विद्यार्थी तऽ नहि पढ़लकै विद्यार्थी जे गेलै खेलिकऽ चलि अएलै ओहिके लऽ कऽ कि कि जे बच्चासभ बड़ धिआन दैले मास्टरसभ देतै जे मास्टरसभ बच्चासभ पढ़तै लिखतै जाहिमे कि जे हेबाके लेल बच्चा एक्कोरत्ती नहि पढ़ै लिखै छै बच्चासभ अपन शान्तसँ गेल बैठि उठिकऽ चलि आएल बच्चा एहिलए मास्टर ओहिमे चाही आओर कि जे पाँचगो सातगो मास्टर कमसे कम होइके चाही कि जे मास्टरोके तनखाह होतै आओर विद्यार्थिओसभ पढ़तै लिखतै विद्यार्थीसभ जे घुमि टहलिके चलि आबैके लेल ओहिमे तनि बढ़िआँसे पढ़ाइ लिखाइ करतै जे बच्चा आगे मुँहे बढ़तै शिक्षक तऽ बहुत छै जे बच्चासभ नहि सुधार करतै जे कि बच्चासभ पढ़ि लिखि लेते जे पढ़लाके बाद कोनो बच्चाके शिकाइत नहि होते जे बच्चासभ पढ़लकै लिखलकै फल्लाँ इसकुलमे ईसब केलकै ओहिके लेल कि मास्टर चाही कि जे कमसे कम तऽ दुइ सओ तीन सओ चारि सओ विद्यार्थी छै ओहिमे कमसे कम तऽ पाँच छओगो मास्टर होइके चाही जे पचास पचासगो विद्यार्थीपर मास्टर पढ़बैके लेल तब ने होतै कि जे मास्टरसभ पढ़लकै विद्यार्थीसभ बढ़िआँसे पढ़तै लिखतै शिक्षा अच्छा प्राप्त होतै वएहसब कहलिए जे हम बोलै छिए कि बढ़िआँसे पढ़ाइ लिखाइ करतै बच्चासभ नहि तऽ कोनो ओहिसे नहि होतै किछु बच्चासभकेँ पढ़ै लिखै लेल कि दुनिआमे बहुत बाबूसब छथिन जे करै छथिन जे बढ़िआँसे बच्चा हमर संस्कारमे पढ़ै लिखै रहै आओर ईसब करै धरै बच्चासभ पढ़नाइ लिखनाइ से बहुत ईसब रहतै बच्चाकेँ पढ़नाइ दिस रहतै आओर ई से नहि होइ छै बच्चा आगे मुँहेके रस्ता करतै बच्चा करला धरलाके बाद सभ आदमीसभ अपन सभ बच्चासभपर धिआन देतै जे कि बच्चा हमर पढ़लक लिखलक से नोकरी चाकरीमे लागि जाएत बच्चा पढ़ाइ लिखाइ करलकै ई बच्चा पढ़ि लिखिके सभ बढ़िआँसे सब रहतै धरतै बच्चासभ मास्टरोसभ धिआन देतै एहि मास्टरोसभकेँ आओर उठतै तब बच्चोसभकेँ तनिका अपन पढ़ाइ लिखाइ होतै कि बच्चासभ पढ़लकै लिखलकै कि नहि कि सब होइ छै जे बच्चासभ अपन पढ़ि लिखि लेतै पढ़ला लिखलाके बाद बच्चासभपर धिआन देतै जे हँ करबै एना करबै सब करलाके बाद बच्चासभ अपन सभ पढ़ि लिखिके अपन अपन घर जाइ छै तब माँ बाबू पुछलक जे हँ ठीक छौ पढ़ाइ हँ हँ आब एक बच्चापर तीसगो मास्टर तीसगो बच्चापर एक मास्टर हइ तऽ बढ़िआँसे पढ़ाइ लिखाइ होइ छै पढ़ि लिखिके अपन आएल बच्चासभ अपन खएलक पिलक फेर रहल से फेर इसकुल गेल तऽ बच्चासभ मास्टरो पुछलक जे हँ ठीक छै बच्चा पढ़ाइ आर तऽ हँ हँ ठीक हइ पढ़ाइ लिखाइ कोनो दिक्कत नहि छै आब पढ़ाइ लिखाइमे ईसब हेबाके बाद से सब अपन सही भऽ गेल जे बच्चा आब बड्ड नीक छै इसकुलके संस्कार अएलै इसकुलके विकास भेलै मास्टरोसभके तनखाह बढ़लै जे हाँ आब एतना मिलै रहै ओहिसे जादा भै जेतै तनखाह मास्टरो जादा भेलै जे पढ़ाइओ लिखाइ भेलै सेहोसब अपन ठीक छै पढ़ाइ लिखाइ करैमे कोनो टेन्शन नहि छै